گانا گانا اور گانا سیکھنا یہ میری ہوبیز میں سے ہیں اور میں اس کو سیکھتی بھی ہوں اور پریکٹس بھی کرتی ہوں اپنے استاد حیدر سر سے وہ کافی اچھا سکھاتے ہیں کہ کہاں پہ رکنا ہے کہاں پہ مطلب اپنے آواز کو سلو کرنا ہے کہاں پہ تیز کرنا ہے تو یہ سب باتیں وہ مجھے بتاتے ہیں اور میں اس کی پریکٹس کرتی ہوں بہت زیادہ گھر جا کر اور میرا فیورٹ سانگ عاطف اسلم وہ میرے فیورٹ ہیں شروع سے